हलो तव्हां दृष्टि ॻाल्हायो था असांखे न सिलाई जा कपिड़ा सिबाइणु ॾियणा आहिनि शादी वग़ैरह आहे हुन लाइ तव्हां सिबी ॾींदव अच्छा त कपिड़ो तव्हां जा पंहिंजो रखंदा आहियो की असांखे वठी ॾियणो पवंदो तव्हांखे हा त भले त हिन में मूंखे छा ड्रेस वॻा आहिनि उन में थोरी फिटिंग बि कराइणी आहिनि थोरी फिटिंग बि कराइणी आहिनि ऐं ॿिया ब्लाउज सिबंदा आहियो तव्हां मूंखे बसि चइनि पंजनि ॾींहंनि जे अंदरि सिबी ॾींदव तव्हां त इन ड्रेस जा घणा वठंदा आहियो पर ऐं न हेॾा सभु गॾु सिबाईंदासी शादी जो कपिड़ो त पोइ थोरो घटि न वठंदव तव्हां त असांजो ब्लाउज बि सुभाइणा आहिनि शादी लाइ भाई चणिया चोली बि सुभाइणियूं आहिनि त पोइ हेॾो सभु सिबाईंदासी त घटि थोरो अघु लॻाईंदव नी तव्हां हा न हा त कपिड़ो घणे मीटर ॾींदा आहियो तव्हां अच्छा ईअं त तव्हां चणिया चोली जो कपिड़ो घणे मिलंदो आहे अच्छा ऐं ॿियों चणिये जी सिलाई घणी वठंदा आहियो ठीकु आहे चणिया जो अघु त ॾाढो वधारे चयो अथव त चणियनि जो त घटि हलंदो आहे बाक़ी ड्रेसनि जो त हले थो ठीकु आहे पर हेॾी ॿ सौ रुपया बि कोनि थी हले गाॾी बि माण्हू आहिनि त भले पोइ ॾिसंदासी मां केॾीमहिल अचांव तव्हां वटि हा हा भले ठीकु आहे जय झूलेलाल